हैलो हां जी केह् चाहिदा तुसें केह् आक्खा दे हां जी हां जी सनाओ सनाओ केह् चाहिदा होर केह् पाना गोभी पाई ओड़ेआ टमाटर सत्त किलो निं होने पंज किलो होने पाई ओड़ां ठीक ऐ होर ठीक ऐ पंज किलो आलू पाई ओड़ना भिंडियां बी हैन ओह् बी पाई ओड़ना कोई गल्ल निं ठीक ऐ महाराज छे सत्त किल्लो पाई ओड़ना भिंडियां होर सनाओ कोई गल्ल निं कोई चक्कर निं ऐ केह् केह् फंक्शन ऐ घर थुआढ़े ठीक ऐ ठीक महाराज कोई चक्कर निं ऐ होर धनियां धूनिया पाना मरचां धनियां पाई ओड़ना में नींबू शींबू ठीक ऐ फरूट शरूट फरूट शरूट पाना किश ठीक ऐ महाराज पिच्छुं गै सब्ज़ी बड़ी मैंहगी आवा दी ऐ केह् करचै ओह् ते गल्ल स्हेई ऐ थुआढ़ी चलो ठीक ऐ फिर में पाई ओड़नां ठीक ऐ में पाई ओड़नां कोई गल्ल निं ठीक ऐ महाराज